जी बतायें आपने कॉल किया तव्हां फ़ोन कई आहे न ॿुधायो अड़े फ़ोन अछा अछा देखभाल लाइ तव्हां फ़ोन कई आहे अछा अछा हा हा हा मूंखे ज़रूरत आहे मां थोरी बिजी रहंदी आहियां घर खां ॿाहिरि वञिणो वञिणो पवंदो आहे हा पंजें छहें सालें जो मुंहिंजो ॿारु आहे त मूंखे हुन जी देखभाल लाइ बि ईअं भरोसेमंद कोई माण्हू मूंखे खपे न त हुन जी बढ़िया बढ़िया सां हुन खे ध्यानु व्यान ॾे जीअं

आहे पंजें छहें सालें जो आहे त तव्हांखे सॼो ई कमु हुन जो करिणो आहे भई सनानु कराइणो थियो हन खाधो खाराइणु थियो ऐं थोरा केॾी महिल सू सू पई करे रखे त मटणो आहे किथे भई ॿारु आहे वञे न हली घुमंदो फिरंदो हन त हुन जो सॼो ध्यानु ॾियणो आहे टाइम सां सुमारिणो आहे टाइम सां उथारिणो आहे बसि इहे ई सभु कम आहिनि अछ हा न न तव्हांखे ठाहिणी कोन्हे रोटी लाइ लॻलि आहे माई उहा ठाहे करे तव्हांखे ॾींदी बसि उन खे तव्हांखे खाराइणो पवंदो ऐं इहो आहे न उहो थोरो मतिलबु ॿार जे आहे त नंढिड़ो ई ॿारु त थोरो धीरे धीरे खाईंदो आहे एॾो जल्दी मतिलबु खाईंदो बि कोन्हे थोरो टाइम लॻंदो आहे चिम चिम चिम चमचे में बि सॼो चमचो भरे कोन खाए पाईंदो आहे थोरो थोरो खाराइणो पवंदो आहे हिकिड़ी औलाद आहे मूंखे ॾाढी नाज़नि हथ में त ॼाई आहे पीरनि फ़कीरनि मां हेन हुन जो थोरो ध्यानु बसि इहो आहे की मां बिजी आहियां सॼो ध्यानु मां रखंदी आहियां हुन जो अहिड़ी काई ॻाल्हि कोन्हे थोरो कमु कारु थिए थो माण्हू नथो ध्यानु ॾई पाए ऐं हा त इन लाइ मूंखे मतिलबु ज़रूरत लॻे पई हिन तॾहिं मां हुन में विधो हुयो एड में तव्हां फ़ोन कई आहे सुठी ॻाल्हि आहे तव्हां हिकिड़ो दफ़ो अचो मुंहिंजे ॿार सां मिलो मुंहिंजे घरु अचो हा ॾिसो तव्हांखे सम्झ में पहिरीं अचे ॿार जो नेचर सम्झो हन हूं हुन खां पोइ तव्हां ॿुधायो भई करे सघंदा की न करे सघंदा अछा तव्हांजो नालो छा आहे हा हा अछा अछा त उमिरि तव्हांजी घणी आहे अछा पोइ इन में त मूंखे थोरी वॾी उमिरि पई लॻे तव्हां ॿारु संभाले वठंदा हा न तव्हांखे दिक़त थींदी थोरी उमिरि वॾी आहे जीअं मूं त लॻे थो थोरो हा हा उहो ई आहे न हा मतिलबु उमिरि थोरी वधीक लॻे पई हूं हा मूंखे चवण में बि भई ख़राबु पियो लॻे छो की नंढिड़ो ॿारु आहे न त थोरो ध्यानु बि ॾियणो पवंदो थोरो भई भॼंदो हेॾे डुके थो होॾे डुके थो न हा तॾहिं बि भाई त थोरो मां तव्हांखे सोचींदमि हा

अलाए छो मूंखे ईअं चवणु न नथो खपे सु ग़लति आहे अगरि तव्हां कमु करण लाइ तियारु आहियो हन तव्हांजी तारीफ़ करणु हा भाई तव्हांजी तारीफ़ करणु खपे हिन उमिरि में बि भई एक्टिव आहियो ॾिसण लाइ तियारु मंज़ूरी आहे तव्हांजी तव्हां हिकु कमु हूं अछा त इहो तव्हां ॿुधायो जीअं एतिरे कम जा तव्हां पैसा वैसा कुझु सोचिया आहिनि की न कुझु सोचो वोचो आहे कुझु पैसनि वग़ैरहनि जो त तव्हांखे अहिड़ी आंटी कहिड़ी दिक़त थी वई आहे भई हिन उमिरि में इहो कमु कंदा तव्हांजा पंहिंजा बि त पोटा पोटियूं सभु हूंदा हेन तव्हांखे ॿार छा पसंदि न आहिनि छा

हूं हूं हूं हा हा ठीकु आहे तव्हां हिकु बार अचो मुंहिंजे घरु अची करे हिन ॿार सां मिलो मां बि तव्हां सां मिली वठां हेन थोरी सुञाणप बि थी वञे तव्हां बि ॾिसी वठो हूं हालांकि आहे मूं वटि ॿियूं बि आहिनि कम वारियूं हू बि थोरो सो ध्यानु ॾींदियूं तव्हांजी हेल्प कंदियूं अहिड़ी काई ॻाल्हि कोन्हे हूं हा बाक़ी तव्हां मूंखे सो ॾिसी पहिरीं वठो पोइ सोचे करे मूंखे ठीकु सां ॿुधायो की तव्हां करे सघंदा न करे सघंदा हा हा बसि मां वधीक परे कोन आहियां तव्हां किथे रहंदा आहियो अछा अछा मां आलमबाग़ में रहंदी आहियां तव्हांखे थोरो परे बि पवंदो हेन हा त ठीकु आहे काई ॻाल्हि कोन्हे तव्हां हिकु बार अची करे ॾिसी वठो तव्हांखे सम्झ में अचे त हिते रही पइजो वञिजो ई न हूं हा हा न न तव्हां अचो बिल्कुलु अची करे ॾिसी वठो ठीकु आहे हा हा न न तव्हां मूं वटि रही बि पइजो अहिड़ी काई ॻाल्हि कोन्हे हा हा ठीकु आहे हा बाक़ी तव्हां हा मां तव्हांखे वरी हिन वक़्तु केरु अची वियो आहे मां तव्हां खां पोइ वरी ॻाल्हायां थी फ़ोन करे हरि ओम जय झूलेलाल